नमस्कार जेनाकि अहाँ हमरासँ पुछलियै जे पुर्णियाँमे जे स्थानीय सरकार आ राजनीतिक संरचना छै ओ केहन छै तऽ हम अहाँकेँ बताए दी कि चुँकि हम एतुका जनता भेलहुँ से हमरा हिसाबसँ अगर पूछब तऽ हम अहाँकेँ ई बताए दैत छी कि हमर हम जाहि भू भागमे रहैत छी कोशी भू भागमे ओतुका हम पुर्णियाँ जिलामे रहैत छी से हम जे हमर चुनल जे विधायकगण छथि सांसदगण छथि आओर जे भी हम जकरा चुनलहूँ यए आ जे भी प्रशासनिक अधिकारीगण छथि सभ बहुत पारदर्शिताके साथ कार्य कैर रह करि रहल छथिन बहुत बढ़िआँ जेना काम करि रहल छथिन आ कनियो टा बहुत सूक्ष्म इमानदारी जकरा कहैत छै ओ छनि हुनकासभमे आ हुनकासभमे जे छै हुनकासभ भ्रष्टाचारके लए के भी बहुत कड़क छथि तऽ आओर विकासके लए के हमर जिलामे हम जे भू भागमे रहैत छी ओ भू भागमे भ्रष्टा विकासके लए के जे ई अधिकारीगण आओर हमरासब सन द्वारा चुनल गेल जे नेतागण छथि सभ बहुत बढ़िआँ काम करि रहल छथि विकास लए आओर हम अहाँकेँ बताए दै लेल चाहैत छी जे हमर जे जिलाके हमर जे जे प्रखण्ड यए ओतुका विधायक भेलखिन श्रीमती लेसी सिंह जी सुश्री लेसी सिंह जी आओर हमरसभके जे जिलाके सांसद महोदय भेलखिन ओकर नाम छनि श्री संतोष कुशवाहा से ई दुनू बहुत बढ़िआँ काम करि रहल छलखिन हमरासभ लेल हमरा हिसाबसँ हमर हमरा हमर ई जिलाके जे जनता छनि ई जकरा चुनलक यए बहुत बढ़िआँ चुनलक यए बहुत बढ़िआँ चुनलक यए